हाँ मैं ऐसे कई जगह घूमने गई हूँ जहाँ बहुत ही सुंदर जगह होते हैं वातावरण बहुत सुंदर होता है जैसे कि मैं भोपाल में महाकाली के मंदिर यहाँ पर महादेव भी बिराजमान हैं वो बहुत सुंदर जगह है वहाँ का आसपास का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर तालाब भी है जहाँ मेरे महादेव का जो स्वरूप है बहुत मन को भाने वाला है और बहुत ही मतलब सुंदर उन का वर्णन करना बहुत मुश्किल है जैसे कि मंदिर में जा कर ही हमारे मन को शांति और तृप्ति मिलती है उन्हें देख कर हम अपने सारे दुःख दर्द भूल जाते हैं और बहुत खुशी होती है उन्हें देख कर एक ऐसा स्थल है जहाँ पर दोनों एक साथ विराजमान है और हमारे मन को शांति देते हैं एक तरफ माँ हैं तो एक तरफ पिता का छाया है जो हमारे मन को हमेशा सुख शांति और प्यार देने वाला है एक यहाँ पर नादियों तालाब है वहाँ पर उसमें बोटिंग